औ हेल' नै नोंसिना राजाखौ बबे स्कुलाव हगारखो ए दालाय प्राइभेट स्कुला लाय बबे बबे स्कुला मोजां जाखो ए सरकारि स्कुलफ्रावलाय मारै जागोन ए नोंसिना होमबालाय आमगुरिआव हगारबाय प्राइभेटाव ए आं माथो मोजां होननाय खोनायाखै बेखौ खोनाबाय ए ए आंहा नै माबा क'कराझार इउ एन स्कुलावसो हगारनोसै बिफाया जोंना बेयावसो हगारोनो खोनाबाय हो औ आमफ्राय दिउसफ्रा लाय बेसे बेसे मोन बेनालाय आमगुरिना ए जोंनिया नोंसिनिया बिसिबां ए जोंनिया होनबालाय एसे खम औ औ दे होनबालाय दोनथ'दो